डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर से होने वाली जो बीमारियाँ हैं इनको रोकने के लिए जैसे हम पुराने समय में जाते हैं तो हमारे जो दादी और नानी वगैरह जो हैं वे क्या करती थी कि एक घरेलू नुस्ख़े जैसे कि काढ़ा हुआ या फिर विक्स वगैरह की भाप देना इसे अनेक प्रकार के जो नुस्ख़े रहते हैं जिससे कि हम हॉस्पिटल न जाते हुए घर पर ही अपना जो प्राथमिक उपचार है वह हम घर पर भी कर सकते हैं तो और अपने जो शरीर में होने वाली जो बीमारी है उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि क्या है कि जो मच्छर है मच्छरों को काटने से बहुत सा बीमारी बीमार हो सकते हैं अपन लेकिन उनको बीमार होने के बाद में उनसे छूटने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें कई प्रकार की औषधियों से अपने जीवन में औषधीय उपचार जो है वह देखा जाए तो आज के समय में उसकी बहुत आवश्यकता है और उसके लेने से हम अपने शरीर को और अपने मन मस्तिष्कों को भी स्वस्थ रखने में आयुर्वेद देखा जाए तो आयुर्वेद का इलाज जो रहता है आयुर्वेद बहुत ही सटीक इलाज देखा जा सकता है और आयुर्वेद से ही हम अपने जो डेंगू जैसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी है आयुर्वेद के साथ साथ हम योग भी अपने जीवन में ला सकते हैं और योग और आयुर्वेद से अपने जो दैनिक जीवन है उसको स्वस्थ रखने में अब अहम भूमिका निभा सकते हैं साथ ही अपने जो रहता है कि बुखार के साथ साथ अन्य बीमारी भी जो आती हैं उससे भी हमें आयुर्वेद से छुटकारा मिल सकता है और अपन स्वस्थ रह सकते हैं